غازی آباد ضلع میں مقامی حکومت اور سیاسی ڈھانچے انتظامی ڈویزن منتخب عہدے دار ریاستی اور قومی حکومت میں نمائندگی کا ہے اسی طریقے سے میرے ضلعے میں جو ایم ایل اے ہیں وہ اتل جی ہے اور انہوں نے ضلعے کے لیے بہت زیادہ کام کیے ہیں میری رائے جو ان کے لیے بنتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے گلی سڑکوں کو بنوانے میں بہت کردار ادا کیا ہے صفائی ستھرائی رکھنے میں اسی طریقے سے انہوں نے علاقے کے فلاح و بہبود اور رائے عامہ کے لیے فلاح عامہ کے لیے بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں اسی وجہ سے حکومت ان کو بار بار چن کر کے بھیجتی ہے اپنے نمائندے کے طور پہ